जय झूलेलाल दादा दादा मां हिकु साड़ी ऑन लाइन ऑर्डर कई हुई पर हुअ साड़ी फाटल आई आहे तव्हा महिरबानी करे या त हूअ मूंखे पैसा वापसि मोकिलियो या त मूंखे साड़ी मटे ॾियो तव्हांखे हीअ विनती आहे त मूंखे साड़ी या त मटे ॾियो जय झूलेलाल